हमारे क्षेत्र में विकलांग हैं जो कि हाथ और पैरों से अपाहिज है तो वो उनकी वो इतना पीड़ित है गरीब है तो जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं बहुत बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं तो वह अपना पैसा डोनेट करते हैं तो इनसे उन विकलांगों को थोड़ी बहुत मदत मिल मिल जाती हैं क्योंकि विकलांग है बेचारे कुछ कर तो पायेंगे नहीं न इधर के न उधर के तो खिलाड़ी जो हैं वो अपना पैसा डोनेट करने लगते हैं और जो मदद करते हैं तो वो ऐसा मदद करते जैसे स्पोट में खेलने के जगह भी दे देते विकलांगों को जैसे क्रिकेट हो गया तो क्रिकेट में भी विकलांग खेल सकते हैं तो विकलांगों की टीम होती है उसमें केवल विकलांग ही खेल सकते हैं स्पोट्स के जैसे कि बॉलीबॉल हो गया विकलांगों का तो बिकलांग उसमें भी बॉलीबॉल कर सकते हैं और जैसे हाँ वो इस क्रिकेट तो हो ही गया जैसे कि बॉलीबॉल दो हो गया और एक वह होता है वह स्पोट्स भी होता है और क्रिकेट क्रिकेट जो वह हाँ क्योंकि होता है क्रिकेट में तो ज़्यादातर विकलांगों को देखा गया है क्योंकि क्रिकेट तो विकलांग भी खेलते हैं लेकिन उतना नहीं खेल पाते हैं जितना कि एक स्वस्थ आदमी खेलता है लेकिन विकलांगों के लिए बड़े बड़े खिलाड़ियों डोनेट करते हैं तो उनके माता पिता जो विकलांग होते हैं जो उनके बच्चे होते तो उनके मतलब कि बाहर निकाल देते हैं तो वो अपना अलग वह बना लेता है बना लेते हैं क्योंकि वहाँ से उनको पेंशन वगैरह मिलने लगता है तो पेंशन से अपना मतलब विकलांग का पेंशन अलग मिलता है पेंशन से ही एक अलग दुनिया बनाते हैं विकलांग लोग